मा गायखेरखो नोंलाय दैब्रांब्रां होनखो आंनि गायखेरालाय एसां मोजां गथा आंनिखो बिदियैनो रावबो बुंफेराखै नों दासो कास्टमार गोदानासो बिदि बुंबाय सोर नङा नोङो एसे दैखो बारा होदों दां आंनियालाय माथो रावबो बिदि बुंफेराखैमोनलाय आं खथ' कास्टमारनो हैबाय बिदि रावबो बिदि कमफ्लेन्ट होफेराखैमोन इसिबां मोजां गाखिर गथासो होनना बयबो बुङो नोंसो फार्स्ट दायो बिदि बुंबाय

नङा बिदि नङा बिदि नङा आंनिफ्राय खथ' गायखेरसो बिबावसोयो बिदिनो गायखेर लाबोबाव होननानै कास्टमार गोदान गोदान होआ बिदि नङा आङो एथ' गायखेरावनो बारा दैखोनो होखाथारा एथ' खमसो होयो आङो कास्टमारफोरखो बिदि लाखिनो थाखायनो बिदिब्लालाय आंनि गायखेरखोनो रावबोआनो लानाय नङामोन माथो आयु आयु बिदि कास्टमार नुफेराखैमोन आं बिसिबां गायखेरनि थाखायनो बुंहरनाय नांलायनाय बिदि गायखेर बिदिब्ला लाबा ला लायाब्ला था आहा खथ' कास्टमार दङ बेलेगावबो दे